साइकिल जैसे साइकिल लेलियै साइकिल तऽ अच्छा नहिये रहै हैलो कहलियै साइकिल देलियै पाँच हजारमे पर साइकिल अच्छा नहि चलै है साइकिल चलि कहाँ रहलै हँ साइकिल तऽ चलले नहि रहय नहि तऽ सबसँ हम अहाँके पाँच हजार रूपैआ देली तऽ अहाँ हमरा साइकिल तऽ सही दैतियै रऽ ने नहि तऽ देखियौ अहाँसँ हम साइकिल तऽ अहिंके नम्बरपर आदमी फोन करै है हँ साइकिल किएक एहन खराब देलियै साइकिल हमरा अच्छा चलै नहि हय आँय से बोलू अहाँ देखाके देलियै तऽ साइकिल चलि नहि रहलै हँ

पाँच पाँच हजारमे देलियै तऽ फेन साइकिल खराब हो गेलै साइकिल सही तऽ नहि देलियै ने अहाँ ठीक है तऽ देखियौ ठीक है हम आ रहली हँ साइकिल लऽ के तऽ ओना घूमाके अहाँसँ लऽ के ठीक है हैलो कहली तऽ साइकिल नहि है ठीक साइकिल वापस करै लऽ आबै छी पैसा हमरा जे छै से पेमेंट केने छी साइकिल हमरा अच्छा देबै ने कहाँ ठीक देलियै तऽ ठीक दैतियै तऽ खराबे रहितै रऽ

हँ बोली वही तऽ कह रहे हैं कहे छी की ने सर्विस करेलियै जैसे अहाँ यहाँसँ लेली साइकिल तऽ साइकिल तऽ अहीं ने देलियै हन तऽ साइकिल खराब चलत साइकिलके सही करू की नहि करू ठीक